सरकारके तरफसे किछु बेबस्था ठीक नहि छै समझलिए किछु नहि सरकार भोटके टाइममे भोट ले लै छै वादा करि लै छै आओर जब जीति जाइ छै तऽ जनतासभके भुलि जाइ छै किछु बेबस्था नहि छै इसकुल इसकुलमे कोइ साधन नहि छै समझलिए नहि टाइमसे इसकुल खुलै छै नहि टाइमसे पढ़ाइ होइ छै नहि टाइमसे किछु होइ हइ नहि खाना अच्छा बनै छै सरकारके तरफ किछु अच्छा नहि छै आओर रोड रोड कि कहिए रोड एतेक खराब छै ने गाड़ी चलै लाइक नहि छै पूरा खड़ञ्जा खड़ञ्जो टुटि गेलै फण्ड आबै छै नहि कोइ फण्ड छै नहि किछु छै समझ नहि आबै छै सरकार सब कि करै छै भोट लैके टाइममे सब वादा करि लै छै जे ई करि देबै ओ करि देबै सबकिछु करि देबै लेकिन किछु नहि करै छै समझलिए आओर सब बताबै छी सरकारके जे किछु ने नल जल भी लागले छै किछु दिन चलै हइ किछु दिन नहि चलै छै नल टुटि गेलै पानी ओन्ने बहै हइ ओन्ने बहै हइ छै सबकिछु सरकार फण्डसे किछु अच्छा नहि छै आर सब ठाढ़े ठाढ़ आगे बढ़ि गेलै छै हमर गाममे ने कम्प्यूटर किलास होइ छै नहि किछु होइ छै पढ़ैओमे बहुत दिक्कत होइ छै प्राइवेटमे जाइ छिए तब पइसा लागै ऑनलाइन किलास करैमे छै ओतेक पइसा छै नहि जे ओतेक पइसा लगाके सभ पढ़तै सरकारसे यही कहै छिए जे अहाँ गरीब लोकके साधन दिऔ समझलिए साधन दिऔ साधन टेक्निकमे आर सब जगहके चर्चित छै हमरा बिहारमे समस्तीपुरमे किछु नहि छै समझलिए नहि कम्प्यूटर किलास होइ छै नहि ठीकसे पढ़ाइ होइ पाबै छै नहि ठीकसे इसकुल खुलै छै नहि ठीकसे पढ़ाइ होइ छै बुझलिए